दासान्दि बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय एफसफ्रा जाहैबाय फेसबुक इनसताग्राम आरो इउथुब फेसबुकखौ जोङो जोंनि लोगोफोरखौ मेमरि सेयार खालामनो थाखाय बाहायो आरो जों गोदान गोदान लोगो बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो इनसताग्रामखौबो जोङो मेमरि सेयार खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो इउथुबावबो बिदिनो जों भदिअ आफलद खालामो बा जों रोङै बुसथुखौ जुदि सोलोंनो गोसो दंबा इउथुबावबो नागिरनानै सोलोंनो हायो मानो होनबा बहुत थार खृएथरसफोर थायो जेनबा बिसोरो फेसबुक बा इउथुबाव आफलद खालामनानै होयो भिदिअसखौ जेनबा कुकिं भिदिअसफोर बा गावसोरनि मोसानायनि जेनबा बा मिउजिकसफोर बा माबा मोनसे आर्थ बानायनाय बा मोनसे ख्राफस बानायनाय हेनदिख्राफसफोर बानायनाय बेफोरखौ बिसोरो आफलद खालामनानै होयो आरो मानसिफोरा दा बेनिफ्राइनो जोङो जुदि बबेबा ओंख्रि संनोब्लाबो गोदान ओंख्रि संनोब्लाबो इउथुबाव नागिरनानै जों बे ओंख्रि संनो रोङैखौ सोलोंनो हायो बा मोसानो जुदि जोङो सोलोंनो गोसो दंबा इउथुबाव नागिरनानै जों सोलोंनो हायो मिउजिकनि खोथायावबो बिदिनो जों गिथार सोलोंनोबाबो इउथुबाव नायनानै जोङो सोलोंनो हायो आरो जोङो नैबे हेनदिख्राप्तफोरनिबो जुदि जोङो एसे आनदायदोंबा इउथुबाव नागिरब्लानो जोङो भिदिअसफोर आफलद खालामो नालाय बे खनथेन्थ खृएथरसफोर थायो बिसोरनि भिदिअसफोरखौ नागिरबानो जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो दा ओरैबादि नों आंआबो जुदि जोङो मोनसे भिदिअ खृएथस खालामोबा बा नोंनाव जुदि खृएथिबस एबिलिथिस दंबा मोसानो गोरोंबा मोसानाय भिदिअ खालामननै जों जोंनो इउथुबाव आफलद खालामनानै जोङो भिउसबो मोनो आरो नोंसिना जुदि भिउसआ बुरजाबा जों बेनिफ्राइ रांबो खामायना लानो हायो बहुतथा ओ इउथुबावबो जेनबा बहुतथा खृएथरसफ्रानो बिदि आरो गावसिनि मोसानाय भिदिअस आफलद खालामबाय थायो भिउस नायो मालाय ओमफ्राय भिउस बुरजा मोनबाथाय बेजोंनो बिसोरो रां खामायनानै बेजोंनो मालाय संसार जालाङो दा थिग बिदिनो खिनथु गथ'फोरनि आखायाव जुदि फेसबुक इनसताग्राम आरो इउथुबा जुदि आखायाव गोग्लयोबा बेफोर मिसइउस जानायनि लामायाव थाङो मानो होनोब्ला गथफ्रा साना सानस्लाबनो हाया आरो मानसि गिदिरफोर मा बुङो बेखौ फल' खालामो दा जुदि इउथुबफ्राव जुदि गाज्रि भिदिअ जुदि बिसोर नुफ्लाङोबा बिसोरनि मेनथेलिथियाबो अथमेथिखेलि सेनस जालाङो सोलायलाङो आरो बिसोर बै गाज्रि लामायाव आगान सुरनो जागायजेन्नाय जायो दा नंखायनो जों खेल होनांगौ गथफोरखौ जों बे ससियेल मेदिया फोर बा एफसफोरखौ बाहायनो होनो नाङा मोजांनिबो खामानियाव बाहायनो हायो गाज्रिनिबो खामानियाव बाहायनो हाय